जी नमस्कार बोलें क्या हम ना इस बार ना पहली बार वोट देने के लिए जा रहें हम हमको डर लग रहा हम क्या करें और क्या क्या ले कर जाना है पहले कभी वोट दिए नहीं है तो हम क्या करें

जी जी जी मशीन जिसमें बटन दबाना होता है

नहीं नहीं बस यही जानना था और किस पार्टी को दें

वोटर लिस्ट में जी जी पर्ची आया है जी जी वोटर लिस्ट में मेरा नाम है और नाम भी आया है जी पर्ची तो मिला है एक जी नाम है

जी पूरा उसमें बायोडाटा लिखा हुआ है

ठीक है